ہیلو جی ہاں آپ کی بات یہیں سے ہو رہی ہے بتائیے جی بالکل مل جائیں گے میم آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کس طرح کے چاہیے تھے کس ڈیزائن میں چاہئے تھے

میم آپ کو مل تو جائیگا لیکن آپ مجھے ہنٹ دیجیے کہ آپ کو کس طرح کے چاہیے نہیں میم گولڈ میں جیسے آشکلارا لیٹیسٹ دیزائن آ رہا ہے جی میم مل جائیں گے میم وہ تو اس کے حساب سے ہے آپ جیسے لیں گے آپ ویسے آپ کو بتائیں گے یہ جیسے اسٹارٹنگ ٹین تھاؤزنڈ سے اسٹارٹنگ ہے فائو تھاؤزنڈ سے اسٹارٹنگ ہے بچوں کے ہم لے لیں تو دو ہزار سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے وہ تو کوالٹی کے اوپر بات ہوتی ہے میم جس جیسی آپ کوالٹی لیں گے اس کے حساب سے ملیں گے جی میم ایک بار آپ آ کے وزٹ کر لیجیے اگر آپ کو کوئی سامان اچھا لگتا ہے تو آپ لے لیجیے گا میم کلیچر تو آپ کو مل جائیں گے آپ اویلیبل ہوجائیں گے آپ کے لئے لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتی نہ آپ کو ایک بار وزٹ کرنی پڑے گی میری شاپ پر آ کر جی کیا چاہئے تھی میم

ہاں جی بلکل مل جائے گی آپ کو

جی جی جی میں بھی تو آپ سے وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک بار آپ آ کے وزٹ کرلیجیے اس کے بعد میں دیکھ لیجیے گا آپ اگر آپ کو کوئی سامان اچھا لگتا ہے تو آپ لے لیجیے گا ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے